पोइनि छुटियुनि में गर्मी में मां गोआ वयी हुयमि घुमणु पंहिंजे ॿारनि ऐं परिवार सां हुते ॾाढी गर्मी हुई असां गर्मीअ जे मौसम में विया हुयासीं ॾाढी गर्मी हुई हुते बीचिस आहिनि बागा बीच ते असां घुमियासीं बीचनि में मुंहिंजे ॿारनि सनानु वनानु कयो हुननि खे जाम मज़ो आयो हालांकि उस जाम हुई हुन खां पोइ नारियल पाणी हुते सस्ता हुया नारियल पाणी त पीतऊं ऐं चर्चयूं हुयूं ॿ टे हुनमां असां हिकु चर्च ते घुमी आयासीं वञी करे जिथे भॻवान जीज़स जे बारे में सभु ॿुधाईनि पिया की कीअं उहो हुते जनम वरिताईं कीअं हुनखे सूली ते चढ़ायो वियो हुहो हुते सभु कुझु चङी तरह विस्तार में पिया ॿुधाईनि ॾाढो सुठो पियो लॻे कि असांखे ॿिए भॻवान जे बारे में बि कुझु ख़बर आहे हुन खां पोइ हुते राति में हिन में कसीनो में वियासीं कसीनो बि ॾाढो सुठो हुयो हुते डी जे वी जे हुयो नचणु गाइणु हुयो माहौल ॾाढो सुठो हुयो मस्तु मज़ो पियो अचे सभिनीनि खे ऐं हुते वरी पाणीअ में असां हिन क्रूज़ में वेठासीं क्रूज़ में हिकिड़ो शो पियो हले जंहिंमें की हुननि खे मर्द ऐं ज़ाइफ़ां खे प्ले करिणो हुयो गॾु उहो बि ॾाढो सुठो हुयो हुननि जे गोआ जे अ कल्चर जे बारे में पिया ॿुधाईनि हुननि खे हुते उहो बि वणियो असांखे पर असांखे गोआ घुमणु ॾाढो सुठो लॻो मौक़ो मिलंदो त ॿिए दफे़ ज़रूरु वेंदमि हालि पर गर्मियुनि में न वेंदमि थधियुनि जी छुट्टी में वेंदमि गर्मी ॾाढी हुई